اس علاقے میں اكثر دیكھے جانے والے جو پرندے ہیں تو ان میں كوا ہے كبوتر ہے چیل ہے گوریا ہے اور طوطا ہے مینا ہے بہت سے پرندے دیكھے جاتے ہیں مجھے جوسب سے زیادہ ان میں پسند ہے وہ كبوتر پسند ہے اس كے خوبصورت سے پر ہوتے ہیں خوبصورت سی آنكھیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس كو بے پناہ خوبصورت بنایا ہے ویسے تو ہر پرندے كو خوبصورت بنایا ہے لیكن اس كی كچھ الگ ہی شان ہے اور مجھے وہ كیوں پسند ہے تو اس كی وجہ یہ ہے كہ جب سے میں نے یہ سنا كہ جب ابراہیم علیہ السلام كو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس ننھنی سی جان نے یعنی كبوتر نے اپنی چونچ میں پانی لا آ كر كے ابراہیم علیہ السلام كو جہاں ڈالا گیا تھا اس آگ میں ڈال رہا تھا پانی تو جب سے میں نے یہ سنا تو وہ میرے لیے محبوب بن گیا تمام ہی پرندوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پراس كے لیے لوگوں كے دلوں میں محبت ڈال دی ہے لوگ اس كو اپنے گھروں میں پالتے بھی ہیں اس سے كھیلتے بھی ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس كے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پرندوں كو بنایا لوگ ان كو بھی پسند كرتے ہیں اور اس كے علاوہ بھی كسی كو كیا پسند ہوتا ہے كسی كو كیا پسند رہتا ہے مجھے كبوتر پسند ہے اور اس كی وجہ میں نے آپ كو بتا دی